मैंने कुछ टाइम पहल एक हेडफ़ोन लिया था वह हेडफ़ोन काफ़ी एक सेल में से लिया था मैंने जो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा था उस टाइम पर यह चल भी रहा था लेकिन जब मैं उसको घर लेकर आई तो पता नहीं वह चल क्यों नहीं रहा है क्योंकि कुछ ही कुछ दिन ही चला उसके बाद वह चला ही नहीं उसका स्पीकर भी काम नहीं कर रहा है कभी अगर गाना सुनने बैठूँ या किसी से फ़ोन पर बात करूँ तो ऑडियो भी नहीं है जाती है न ऑडियो किसी की सुनाई देती है न किसी की आवाज़ मतलब आती है मुझे पता नहीं वह कैसा है उसका माइक्रोफ़ोन वह पूरा ख़राब है इस वजह से मेरी आवाज़ भी दूसरों तक नहीं जा पाती जो मुझे काफ़ी लॉस हो गया क्योंकि वह महंगा भी आया था भले ही थोड़ा ठीक था लेकिन फिर भी महंगाई में था वह और उसका बस वह दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है और शुरुवात में उसकी स्पीड मतलब आवाज़ वगैरह भी ठीक आई थी लेकिन जब घर ले आई तो उसके बाद उसकी आवाज़ ठीक नहीं आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी अब मैं उसमें का दोबारा कहीं कभी भी सेल में से लेकर नही आऊँगी